حالیہ برسوں میں بھارت کی معیشت نے بہت ترقی کی ہے حکومت نے فیکٹریاں سڑکیں اور کاروبار بڑھانے پر زور دیا ہے جس سے لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں اور ملک کی آمدنی بڑھی ہے خاص طور پر کمپیوٹر سافٹویئر دوائیاں کپڑے اور زراعت کی صنعتوں نے بہت ترقی کی ہے اس کے ساتھ ہی ڈیجیٹل ادائیگی اور انٹرنیٹ بینکنگ نے پیسے کے لین دین کو بہت آسان بنا دیا ہے لوگ اب موبائل سے بل ادا کرتے ہیں خریداری کرتے ہیں اور پیسے بھیجتے ہیں اس سے وقت کی بچت ہوئی ہے کرپشن کم ہوا ہے اور عام لوگوں تک سرکاری مدد آسانی سے پہنچ رہی ہے